हँ कोन चाउर लेबै कोन चाउर लेबै हमरा लग चाउर छै सब रङ्गके नाटी मंसूरी यऽ परमल जयश्री यऽ बासमती यऽ आओर एकसठि चौआलिस यऽ अहाँ कोन कोन चाउर लेबै सबकेँ रेट अलग अलग यऽ नाटी मंसूरी यऽ पच्चीस रूपए किलो ओ परमल जयश्री अठारह रूपए केजी किलो यऽ हँ कतेक लेबै तऽ लऽ लेब आओर कोनो चाउर लेबै दर तऽ तऽ हम तऽ सहिए दाम रेट लगेलहुँ दाम लगेलहुँ हंँ ने नहि महग अहाँ पता करि लु सब दूकानमे हर जगह इएह रेट छै अहाँ बढ़िआँसँ पता करि लिअ तऽ एक दू टका कम तऽ बहुत करबै तऽ दू टका कम लगा देब इएह ने करब आब जे एहिसँ बेसी कम करबै तऽ नहि ने होयतै किआ तऽ हमहुँ फेर किसान छिअइ ने हमरो फेर जन मजदूरी टैक्टर हर जोताइ सब किछु लागैत छै ने तऽ हमरो किसान छिअइ तऽ हमरो किछु बचत हेतै तबे ने लोग किसान खेती करतै नहि तऽ छोड़ि देतै ने तब आब एहन खेती किआ करतै जब दू टका नहि बचतै तऽ एहन खेती किआ करतै

बहुत करबै तऽ पाँच रुपैआ कम करि देब आब एहिसँ कम तऽ नहि करब नहि दश रुपआ नहि दश रुपआ कम नहि करब तब अहाँकेँ जतेमे सँ आबैया जते अहाँकेँ फायदा होइया बढ़िआँ मिलैया ओतहे खरीद लिअ नहि तऽ दोसरे तऽ दोसरे चावल लऽ लिअ तऽ दोसर लऽ लेब ओहोसँ सस्ता मिलैत छै नहि आब एहिसँ बेसी कम नहि दोसर क्वालिटीके तब लए लिअ ने तऽ आओर पता करि लिअ जे रेट छै एकुरेट बतेलहुँ हय ने सही दाम बतेलहुँ हय ने दाम तऽ हम सही बतेलहुँ हँ ने आब अहाँकेँ जे बुझाबे किछु कम करू एक टका आओर छोड़ि देब इएह ने करब ठीक यऽ तऽ रखैत छी बादमे बात करब